इसकुल मे नओ पचाससँ इसकुल चालू होइ छै क्लास जाइ छियै ओकरा बादमे लंच होइ छै लंचमे नास्ता उस्ता कुछ मतलब जो भी वहाँ खाना बनै छै इसकुलमे खाइ पिब के फेर तीन बजे छुट्टी होइ छै घर आबै छियै घर आबिके फेर खेलै लए जाइ छियै फेर खेलीके अबै छियै फेर नास्ता करै छियै नास्ता करके फेर पढ़ैला बैठै छियै पढ़ैमे सबसँ अच्छा हमरा साइंस अच्छा लगै छै साइंसमे सँ सबसँ अच्छा बायोलॉजी बायोलॉजीमे मतलब पेड़ पौधाके बारेमे मतलब ओकर मतलब पेड़ पौधा शरीर सबके बारेमे बीमारी सबके बारेमे कोनाकऽ मतलब कैसे की कऽरल जाइ छै ओकरो बारेमे पढ़ैमे हमरा बहुत इंट्रेस्ट अबै छै ओकराबाद केमेस्ट्री पढ़ैमे केमेस्ट्री भी अच्छा सब्जेक्ट फिजिक थोड़ा फिजिक्स भी ठीक छै बट उ थोड़ा सा मतलब बहुत भारी सब्जेक्ट रहै छै तब थोड़ा मिलाये जूलाके पढ़ैला पड़ै छी ओकरा अच्छा लागै छै

पढ़ाइ ही एक ऐसा चीज छै जकरा की बच्चा सबके गाँवमे सबको पढ़ाना चाहियो खेती ओती कम थोड़ा जादा पढ़ाइपर ध्यान दिलवाना चाहिए बच्चा सबसँ ताकि देश लिए कुछ कर सके बच्चा सब